اسكولوں میں بہت سارے مضامین پڑھائے جاتے ہیں جیسے كہ زبانوں میں انگلش ہندی اردو اور دسے دوسرے دیگر اسٹیٹس میں وہاں كے ریجنل زبان اور اسی طرح سائنس میتھ بائیولوجی ہسٹری تاریخ اور سیاست معاشیات یہ سارے سبجیكٹس پڑھائے جاتے ہیں اساتذہ بہت اچھے ہوتے ہیں پڑھے لكھے بھی ہیں اور باصلاحیت بھی ہیں